وعلیکم السلام جی آپ رحیم سبزی والے بول رہے ہیں اچھا تو آپ کے پاس تازہ سبزیوں میں کون کون سی سبزیاں ہوں گی آج اچھا اچھا اچھا بس کریے بس کریے ٹماٹر کا ریٹ بتائیے کچھ کم نہیں ہو پائیں گے بہت مہنگے ہیں اچھا اور کہیے اور ہری مرچ کتنے میں ہوگی یا آپ ایسا کریے گا بیس روپیے کی ہری مرچ پیک کر دیجیے گا اور ڈھائی سو گرام ٹماٹر پیک کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ تو آپ کے پاس گھوئیاں ہوں گی ہاں گھوئیاں تو ایک کلو گھوئیاں اور اچھی اچھی دینا خراب نہ نکلے اور دھنیا کی پتی تو فری ہی دیں گے جب اتنی سبزی خریدیں گے تو چلیے ہمیں تو دیں گے ہی ہم تو آپ کے ڈیلی کے کسٹمر ہیں تو پانچ کلو آلو بھی پیک کر دیجیے گا پھر چلیے اچھے اچھے دیجیے گا چھانٹ کے خراب نہ ہوں واپس کر دیں گے اچھا تو آپ جو اچھا ہو وہ والا دے دیجیے گا پانچ کلو ٹھیک ہے لے لیں گے اور ایسا کریے گا ڈھائی سو گرام ادرک بھی دے دیجیے گا اور بل بنا کے رکھیے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی ہم لینے آ رہے ہیں ابھی آدھے گھنٹے میں جی اللہ حافظ